हैलो अच्छा हां अच्छा

हां करी ओड़े दा सलेबस दे अकोर्डिंग ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ हां हां

हां ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ